ہیلو میشو میں نے آپ کے یہاں سے ایک پروڈکٹ آڈر کیا تھا وہ مجھے ابھی ملا ہے جیسا میں نے منگایا تھا سیم ویسا ہی ہے بہت ہی اچّّھے بینگلس ہے اس پر جو نگ لگے ہیں وہ بھی کافی سندر ہیں اس پر جو لٹکن لگی ہیں وہ بھی بہت اچّھی ہے میں نے ایسے بینگلس کہیں نہیں دیکھے اتنا اچّھا سامان میشو نے مجھے دیا میرے گھر میں سب کو بہت اچّھے لگے میری دوستوں کو بھی کافی پسند آئے اس نے کہا کہ میرے یہاں کسی کی میرے یہاں شادی ہے میں شادی میں گفٹ دینا چاہتی ہوں میری پڑوسن کو بھی یہ اچّھے لگے میں میشو سے دوبارہ بھی منگوانا چاہتی ہوں یہ پروڈکٹ میں نے میشو سے پہلی بار منگایا تھا جو کہ مجھے ٹائم سے پہلے ہی مل گیا ہے اور بہت ہی اچّھا اچّھا پروڈکٹ تھا میشو بہت اچّھا ہے بہت اچّھا ایپ ہے اس پر کافی اچّھے بینگلس ملتے ہیں اور اس ان پر کافی اچّھی لیس رہتی ہے بینگلس پر اور وقت اور ٹائم سے پہلے آڈر کرتے ہیں جیسے تو ڈیٹ سے پہلے ہی آ جاتے ہیں میشو سے سامان تھینک یو تھینک یو سو مچ